हमरा क्षेत्रमे जे छै से छठ पूजा मनायल जाइए छठ पूजामे हमसब घाटपर पोखरी घाटमे सूरज उगैत सूर्यके सेहो प्रणाम कयल जाइए आओर डुबैत सूर्यके सेहो प्रणाम कयल जाइए अर्घ देल जाइए तऽ छठ पूजामे हमसब अहाँके जे छै से पोखरीके साफ सफाइ करय छी आओर ओहि घाटपर जे छै से सभ गोटा मिलके डाली लअ के पकवान लअके अबय छी आओर डुबैत सूर्यके सेहो अर्घ दै छियै आओर ओकर बाद उगैत सूर्यके सेहो अर्घ दै छै